जी मैं दीपाली जावरे बोल रही हूँ मुझे हैं ना एक केक जो है ऑर्डर करना था जी मुझे सिंपल और नॉर्मल केक चाहिए जो कि एक किलो का होगा जी फ्लेवर आप चॉकलेट प्लस व्हाइट चॉकलेट दोनों रखना आप हाँ उस पर है ना आप नाम लिख दीजिएगा दीपाली जी उस में आप है ना वाइट फ़्लावर रख देना और ऊपर है ना चॉकलेट जो है स्प्रेड कर दीजिएगा जी ये आप जी नहीं इतना कुछ नहीं चाहिए आप सिंपल सा केक मुझे दे दीजिएगा और उस में कैंडल्स रख दीजिएगा कलरफुल जी ये आप मुझे कल दे सकते हो जी आप एड्रेस ले लीजिए हाउस नंबर हलो हाउस नंबर है नाइन फ़ाइव ज़ीरो पठानी भेल भोपाल जी आप कब तक डिलिवर करवा दोगे ये जी मुझे आज शाम को नहीं चाहिए मुझे कल शाम को चाहिए जी इसका प्राइज़ क्या होगा कितने तक पड़ेगा ये मुझे जी ठीक है मैं आपको कैश दे दूँगी आप डिलीवर करवा दीजिएगा थैंक यू जी थैंक यू